मदन जी बोलै छियै

हम नेपाल सऽ आयल छियै अपने गाँवमे

हेल्लो ओएहे घूमय आयल छियै मालूम नहि छै हम यहाँ कहियौ नहि आयल छियै

एकरा से दिक्कत है कोनो हॅं खेत छै हूँ ठीक अह साग कथी छियैन हाँ मक्का सऽ बोलै छियै सोचली कि जाय छी सीतामढ़ी घूमे ठीक छै जायब अहाँ

हूँ ठीक छै ओही हम पुछली हऽ पुछिके तऽ जायब तऽ सीतामढ़ी ठीक छै बारिसमे उरिस न न है भूकम्प उकम्प हॅं रहैबला जगह छै ठीक छै आ रहलै